काणकोण वाठारांत वनराई बरी आशिल्ल्यान समुद्र लागीं आशिल्ल्यान हांगा चिपल्यो अळमीं लाकडां चुबूडयो आनी तेच प्रमाणे व्हीर बोंडे अश्यो ना ना वस्तूं घेवन जी बावलीं तयार करप जातात मुर्ती तयार करप जातात त्याच बरोबर ग्रिंटिंग कार्डां अश्यो खूब तरेच्यो वस्तू तयार करप जातात आनीक त्यो एक दुसऱ्याक दिवप जातात